जय सचिदानंद सुठो हाल आ ॿुधायो ह घणी घणे टाइम खां पो याद कयो थव हा हा हा अचो हाजिर आयूं जेको खपेव वठी वञो ड्रेसूं अथव अढाई ट्रे सै वारियूं बि आहिन मन पंज सौ वारियूं बि आहिन तांखे जे तांजे हिसाब सां भई तांखे घणे तांई खपन मन भई अ तांखे उचियूं खपन हल्की ॾियणियूं आहिन उअ तां ॿुधायो भई हा हा रये सुदियूं के टी सै वारी के पंज सौ वारी आहिन के अढाई सै वारी आहिन के मन छह सौ वारियूं बि आहिन हा कपड़ो सुठो ईंदो आ जेका तांखे मन ॾिइण में मन तांखे मन तांखे बजट केतेरी आहे त ओतरे हिसाब सां मां तांखे ॾेखार्यां ट्रे सै वारियूं पंजे सै तांई हा हा ठीक आ पंज सौ तांई ॾेखार्यांव ती ॾिसो ही शै निकती थव इअ कॉटन जी थव इअ मन वर्क वारी आ इआ बिना प्रिंट वारी आ जेका तांखे ॾिसो वणेव उननि मांचॉइस मन जेका तांखे वणे उअ कॾी रखां घणी खपंदव घणी ॾिइणी थव पंजे सै हा त प्रिंट वारियूं या वर्क वारियूं ॿ खण वर्क वारियूं खणो ॿ प्रिंट वारियूं खणो ऐं ॿ वरी प्लेन मन प्लेन प्रिंट में ईंअ हिक अध ईंदियूं मंथा मन प्रिंट वारी हेठा प्लेन ईंदो आ रओ ईंदो आ वर्क वारो सलवार सवा ॿ मीटर ईंदी आ ऐं कुर्तो अढाई मीटर ईंदी आ हा हा हा हा रओ बि ईंदो आ रओ सवा ॿ मीटर ईंदो आ किन में प्रिंट वारो ईंदो आ के में वर्क ईंदो आ के में प्लेन ईंदो आ रओ तांखे जेका जेका वणे त उनमें ॿुधायो त मां उनमां कॾी रखांव कॾी ॾियांव तांखे हा हा हा तांखे जेके खपन कलर हा हा हा मिडीअम कलर खपन मन तांखे उनमें मन वधीक डार्क बि न लाइट बि न हा मिडीअम हा हा ईंअ सुठो रहंदव ऐं हिक हिक प्लेन कुर्तो ऐं मन प्रिंट ते सलवार या प्रिंट ते कुर्तो प्लेन सलवार रओ प्रिंट ते ईंदो आ उए ॿ मन चार शै जी अलग अलग वैराइटी ईंदव त सुठी लगंदव हा हा हा जय सची